मछली पकड़ने में हमको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे कभी कभी वो लगता है लेके कभी कभी जाल लेकर हम जाते हैं तालाब में और क्या होता है ऊपर से पानी बरसने लगता है तो उसमें थोड़ा बहुत दिक्कत हो जाती है और कभी कभी क्या होता है हम जाल में तालाब लेकर गएँ और कोई जानवर उसमें आ गया तो जानवर जब आ जाता है तो जाल को फाड़ देता है या कुछ कर देता है इसीलिए ये भी दिक्कत आती है और जब खराब मौसम होता है बिजली गिरने की सम्भावना रहती है बारिश हो रही है तो उसमें भी थोड़ा बहुत खतरा महसूस होता रहता है इसी प्रकार की हमको मछली पकड़ने में दिक्कत होती हैं और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं जैसे कभी कभी ये है हम जाल लेकर अंदर गएँ और मछली आकर फंसी और बाहर उसी से निकल गईं मछलियाँ बाहर निकल जाती हैं ये भी दिक्कत होती है और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं मछली को पकड़ते हैं पकड़ने के बाद कभी कभी ये होता है बाहर निकाल देते हैं हम जाल को तो मछलियाँ मर जाती हैं और मरी हुई मछलियों का भाव थोड़ा गिर जाता है इसीलिए मछली पकड़ने के तुरंत बाद हमको मछलियों को पानी में रखना होता है और अगर हम पानी में नहीं रख पाएँ पानी गरम है या पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है या पता लगा मछलियों को हमने बाहर निकालकर पानी में रखा और दोबारा मछली पकड़ने गए कोई जानवर आ गया कोई शिकारी जानवर जैसे कुत्ता है बिल्ली है ये सब आ गएँ मछलियों को पकड़ ले जाते हैं इसीलिए दूसरा आदमी हमको रखना पड़ता है मछलियों को बचाने के लिए हम जब मछलियाँ को मान लो निकाल लिया मछलियाँ वहाँ जाल से फिर बाज़ार ले जाते समय बहुत ध्यान रखना पड़ता है मछलियों को बाज़ार लेकर मछलियाँ गएँ वहाँ बेचते टाइम बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि मछलियाँ ज़िंदा रहें ज़िंदा मछलियाें का भाव थोड़ा ज़्यादा मिलता है और मरी हुई मछलियों का रेट कम मिलता है अब मछलियाँ बेचते हैं मछलियाँ खाना बहुत फ़ायदेमंद है मछलियाँ खाने से आँखों की रोशनी बढ़ती है डॉक्टर लोग हमको सलाह देते हैं मछलियाँ खाने की और मछलियाँ खाने से हमको प्रोटीन मिलती है विटामिंस मिलती हैं इसी प्रकार की बहु त सारी चीज़ें मछलियों से मिलती हैं और मछलियाँ पालने पालन करने से हमारी आर्थिक स्थिति मज़बूत होती है हमको पैसे मिलते हैं मछलियाँ पालने से बहुत सारी चीज़ें हैं मछलियों से हमको और मछलियाँ पालने से रोज़गार का सृजन होता है हम खुद उसमें रोज़गार पाते हैं और लोगों को भी रोज़गार उसमें मिल जाता है तालाब से और मछलियाँ पाल और एक प्रॉब्लम मछलियाँ पालने में बहुत आती है कि मछलियों पालन में तालाब में अगर कोई बीमारी फैल गई तो उससे मछलियाँ मरने की सम्भावना रहती है तो उसके लिए हम बीमारी से बचाने के लिए समय समय पर तालाब का निरीक्षण करना पड़ता है तालाब में उचित हमको भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती है अगर तालाब में उचित भोजन नहीं है तो मछलियाँ मरने लगती हैं भोजन की कमी हो जाती है पानी को हमको अच्छा रखना पड़ता है कोई फंगस ना आ जाए कोई बैक्टीरिया पानी में ना आ जाए उसके लिए हम समय समय पर पानी में चूना डालते रहते हैं और हम नमक का घोल भी डालते रहते हैं जिससे कोई बीमारी मछलियाँ बीमारी रहित हों और बहुत सारी दिक्कतें होती हैं लेकिन दिक्कतों के अलावा हमको मछलियाँ पालन से फ़ायदे भी बहुत हैं मछलियाँ पालन कृषि से बेहतर है इससे हम लोग को बढ़िया प्रोटीन युक्त जन्तु प्रोटीन वाला आहार मिल जाता है और हमको उचित दाम भी मिलते हैं जो कम समय में मिलते हैं मछलियाँ और लंबे समय तक हम मछलियों से पैसे कमा सकते हैं एक बार मछलियाँ पालने पर हमारे वहाँ रोहू टाइप की मछलियाँ जो भारतीय मछली है ज़्यादा पाली जाती है ये मछलियाँ जल्दी कम समय में तैयार हो जाती हैं और बढ़िया दाम भी मिलते हैं इनसे इन इन मछलियों की मार्केट में डिमाण्ड भी ज़्यादा है ये मछलियाँ रोहू जो मछलियाँ जो होती है इन मछलियों को लोग ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं और ज़्यादा खरीदते भी इसीलिए हैं बहुत और बहुत सारी मछलियाँ पालने में फ़ायदे भी हैं और दिक्कतें भी हैं और रही बात मौसम की जब मौसम थोड़ा खराब होता है तो ज़्यादा दिक्कत होती है मछलियों को पकड़ने में बाकी कभी कभी ये होता है कि मछली पालते हैं और अगर अम्लीय वर्षा हो जाती है तो तालाब में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है उसके लिए थोड़ा दिक्कत हो जाती है तो इसीलिए ज अम्लीय वर्षा के मौसम खराब होने से या अम्लीय वर्षा होने से तालाब में जो अम्लता की मात्रा बढ़ती है उसके लिए हमको नमक का प्रयोग करना पड़ता है क्षारीय चीज़ों का प्रयोग करना पड़ता है उचित मात्रा में लेकिन अगर ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर देते हैं तो फिर मछलियाँ को मरने की संभावना बढ़ जाती है इसीलिए हम लोग खराब मौसम और दिक्कतों को छोड़ते हुए मछलियाँ पालन करना ज़्यादा पसंद करते हैं